مجھے ٹالی ووڈ کی مووی کے جی ایف کے اندر یش نے جو سوٹ پہنا تھا کوٹ پہنا تھا وہ مجھے واقعی میں بہت اچھا لگا میں نے تو کبھی ویسا سلوایا نہیں ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ویسا سلواؤں گا کیوں یش نے جو بلیک کوٹ اور ٹائی اور وائٹ شرٹ جو اس نے انہوں نے پہنا تھا وہ واقعی میں بہت اچھا لگا تھا میں ان شاء اللہ کبھی بھی فیوچر میں سلواؤں گا تو ویسا ہی کوشش کروں گا سلوانے کی